औ सार खुलुमबाय आंनिया आंहा माने हाथाइनि बेराम जादों नालाय ओंखायनो सारनाव आं फन खालामनाय जादों दा सारआ अबाव दङ अ ओमफ्राय बे हाथाइफोरखो बोरै बोरै जोथोन लानांगौ ओमफ्राय माबोरै आंहा सप्तासे जाबाय बिदिनो मुलि सुलि जादोंमोन हामाखै ओमफ्राय आं मा खामनांगौ बेखौ सोंनो लुबैदोंमोन आरो हुयो सानफ्रामबो हुयो औ औ बैसो जाबाय आंहा बिदिनो पन्सास पसपन्न'आनो जाबाया औ

आंना सिगाङाव सिगाङाव एम्फौबो जाखादोंमोन सार ओमफ्राय बिनि उनाव हामबायमोन आरो ओमफ्राय दा आरो जाफिन्दों ओंखायनो दा माबाफोर बेबस्था मोनगोन नामा होनना आं सोंनाय जादो आरो अ

जानायालाय जागोन ओमफ्राय समा माब्ला माब्ला थांनांगौ दिन थारिखफोरा अ बे हाथाइफोराबो आंना एसे गेसें नालाय ओरैनो एसे जाबाय बायदिसिना जाब्लानो एरनो गोनां जायो बे एरनायावबो एसे सानाय बेजोंनो जानो हागौ ओमफाय दा इदिब्लालाय होमब्लालाय गाबोन समनिया बिदिनो थांनोसै सम मोनब्ला नङा होमब्ला सार

दे दोननोसै होमब्ला